مچھلی پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے ندی میں جاتا ہے آدمی تو ان کو مچھلی پکڑنے میں بہت زیادہ ہی پریشانی ہوتا ہے تو جال سے یا ڈوب کو ان کے اندر جاگو پکڑتے ہیں اگر اس میں نہیں تو کپھا سے پکڑتے ہیں کپچھا مارتے ہیں تو پکڑ مچھلی کو پکڑا جاتا ہے اوپر اور کیا کیا ہوتا ہے ان کے بعد جال سے پھر آدمی اگر کوئی زیادہ پانی میں چلا جاتا ہے تو وہ ڈوبنے لگتا ہے اور پانی بار بار کا آیا ہوا ہے اس ٹائم سیلا آب کا پانی مچھلی بھی آیا ہوا ہے گوڑی لوگ جو ہے وہ تو دن بھر پانی میں ہی رہتا ہے وہ سب تو کیا کرا جائے ان کے لیے ان کے لیے اگر کوئی ووستھا سرکار کے طرف سے ہو سرکار کے طرف سے کوئی ووستھا ہو ان کے لیے کیا جائے اور کیا کرا جائے ان کے لیے کیا ہوگا نہیں مچھلی پکڑنے کے لیے اور وہ اگر مان لیا وہ آدمی اگر ڈوب جائے گا تو ان کے لیے کیا کرا جائے کوئی سوھا سرکار کریں ان کے لیے گوڑھیوں کے لیے اور مچھلی پکڑنے والوں کے لیے اور کیا کرا جائے ان کے لیے ان کے آگے اس کے لیے ناؤ بھیجا جائے اس کے لیے کستتی اسستتیی بھیجا جائے اور یہی سب بھیجا جائے اور کیا اور پانی وہ ڈوب جاتا ہے تو مر جاتا ہے ان کے لیے بھی سویدھا کرا جائے نکالنے کیے نکالنے کا اور کیا ان سب سے جو مطب جو فائدہ ہے ان کے لیے کریے سرکار کریں گے ان کے لیے اور کیا کیا ہوتا ہے جو ان کو پانی میں سے لایا جاتا ہے باہر تو مر جاتا ہے آدمی ان کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے بہت سے باتیں جھھیلنا پڑتا ہے